हेलौ अह मोजां

माबा नै जाहा बे बाउनदारिनि खोथाया जोंहा दाथ' नै मोसौ बोरमा गासिबो हाबगासिनो थायो ना ओमफ्राय दा बेखौ खामानिखौ खामानिखौ जागायजेननो सानदों औ दा ओंखायनो बे थाबैनो बे वालखौ होनो सानदों बाउन्दारि वालखौ नङाब्ला जा मस औ मोसौ बोरमाया हाबगासिनो थागोन ना दायो बेनि बेनिखाय नैबे वालखौ आंबो फाउनदेसनखौ दानोसै माबा खालामसै फाउनदेसनखौ होनोसै हु अह बेयाव जेसेबां खरसा जायो ओमफ्राय मा मा नांगौ मिस्थ्रि खरस बायदिसिना गासिखौबो आं लानोसै बेनि उनाव बै गोजौ फारसेनिखौ नों हागोन दा ओमफ्राय बेहाय जाहाथे खामानिफोरा मोजां जायो बेखौ एसे मोजां माबा खालामदो आंथ' मोजाङै खालाम खालामसिगोन फाउनदेसनखौ गथिखे नों गोजौनि फारसेखौ नों खालामबा अह माबा खालामदो दाना औ खामानि मावदों होल हो जों सानैबो खामानिखौ मावनोसै हो नङा होमबा

दे होमबालाय उम

अह औ उम उम

उम दे नंगौ थिगानो थिगानो जागोन बेयो ओह उनाव बिदिब्ला जों औ औ अनाव उनाव आरो खेबसे रायलायसै मोजाङैनो औ दे दे दे दे